हेलो हाँ भैया डोमिनोज से बोल रहे हैं हाँ भैया मैं ऋषि अग्रवाल बोल रहा हूँ अभी एक आर्डर किया था डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के लिए हाँ तो अभी अभी तक मेरा पिज़्ज़ा नहीं पहुँचा हैं आधे घंटे हो गए हैं और उसमे बीस मिनट दिखा रहा था डिलीवरी टाइम अच्छा तो मेरा ऑर्डर नंबर आप लिख लीजिए बारह तेरह हाँ हाँ तो उसमें जो जहाँ की भी लोकेशन भेजा था उसमें बीस मिनट बता रहा था लेकिन आधे घंटे हो गए हैं और अभी तक नहीं आया है तो अभी आप जो भी डिलीवरी बॉय है वो मैं उसको कॉल कर रहा हूँ लेकिन वह उठा नहीं रहा है अभी तो आप उसे बोलिए कि जल्दी कर दे और नेक्स्ट टाइम से अगर आपकी सर्विस दिले होती हैं तो फिर हम आपको आर्डर नहीं देंगे किसी और जगह प्रेफर करेंगे ठीक है हाँ जल्दी आप जल्दी कराने की कोशिश करिए जिसमें हमारी क्या मेरे को बाहर जाना है कहीं पे तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा फिर बाकी चीज़ों में जी